جی سر جی ٹریول ایجنٹ بات کر رہا ہوں کون بول رہے ہیں جی جی جی اچھا اچھا جی جی بولو اناؤ اچھا جی سر کہاں سے جائیں گے سہارنپور سے مظفر نگر سے اچھا اچھا آپ اکیلے جائیں گے یا ود فیملی آپ کے ساتھ اچھا ود فیملی جائیں گے تو کتنے ممبر ہیں جی فیملی میں کتنے ممبر ہیں پانچ چھ تو سر یہ بتاؤ جی جی تو سر یہ بتا دو آپ کاہے سے جاؤ گے ٹرین سے جاؤ گے یا جو ہے گاڑی سے جائیں گے اچھا اچھا جی جی جی سر سر میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ٹرین سے جائیں گے یا گاڑی سے جائیں گے جی اصل میں وہ میں اس وجہ سے معلوم کر رہا ہوں ان کا جو ہے جو کرایہ ہے وہ مختلف ہے الگ الگ ہے وہ ٹرین کا جو کرایہ ہے وہ تقریباً بیس ہزار روپے ہے اور جو ٹیکسی کا کرایہ ہے تقریباً سینتیس ہزار روپے ہے جی اچھا اچھا تین دن کے لیے جائیں گے تو پھر ہم کو یہ بتائیے آپ کھانے کا کیسا رہے گا آپ کا ہوٹل الگ سے کرنا ہے یا اپنا کچھ انتظام کریں گے جی جی جی تو پھر اس پہ بھی آپ کو خرچہ آئے گا ایسا آئے گا تقریباً پندرہ ہزار روپے اس کا خرچہ جی جی جی ہوٹل کا خرچہ سر یہ مکمل ہو گیا آپ کا ٹرین سے جائیں گے نا یہ ہوگا پینتیس پینتیس ہزار روپے ہو گیا سر آپ کے جی جی تو ہمارے یہاں آفس آ جانا دیوبند میں یہاں سے جی اردو گیٹ کے پاس ہے دیوبند میں جو اردو گیٹ ہے اس کے پاس ہے ہمارے آفس میں آ جانا کل اوکے اوکے اوکے